जोंहा बिदिनो खस्त'यैबाबो जोङो आइ आफाखौ जेब्लाबो सिबियो आइ आफाखौ जोङो जेब्लाबो गाबज्रियो ओमफ्रायसो जोङो आफा बोराय बाथौखौ जों बिराद मोजां मोनो मोजां मोननायनि थाखायसो जोङो आइ आफाखौ जोङो खुलुमो आइ आफायानो जोंखौ गैयाबाबो नायफिनदों आइ आफायानो जेब्लाबो जोंखौ अननाय होयो जों दा आइ आफानि अननाय होनायखायसो जों न'खरखौ फोजोंनो हादों जेब्लाबो जोङो बोराय बाथौखौ सिबियो मावनायाव दांनायाव हाग्रायाव थां बंग्रायाव थां जों आइ आफाखौ जेब्लाबो गाबज्रियो जों बा बिनानै जोङो खामानिखौ मावो मावनानै बिदिनो ऐ नानि बेयो जोब्बाय ओमफ्राय नैबेयाव थुबायमोन आं